यूट्यूब पर हम मंगा कर के सीख सकते हैं घर में सजावट की चीज़ बना सकते हैं जैसे कि झूमर हो गया तोड़न हो गया दरवाज़े पर गेट लगाने के लिए घर में जो भी सजावट की चीज़ें हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम यूट्यूब से सीख सकते हैं